डांस घणे ई तरीक़नि जूं थी वें थींदियूं आहिनि ऐं डांस खे घणे नमूननि सां कयो वेंदो आहे डांस करण सां जेको आहे असांजे शरीर जो वजन बि घटि थींदो आहे पर कुझु डांसू अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जीअं डांसुनि में काफ़ी टिपा ॾिना वेंदा आहिनि जंहिंसा असांजो सांस बि फूलजी वेंदो आहे ऐं उन सां असांखे काफ़ी बीमारियूं जीअं बी पी बि वधी वेंदो आहे इन करे डांस असां खे अहिड़ियूं न करिणियूं खपनि जंहिंसा असांजो शरीर जी हालति बिगड़जी वञे डांस जेको थींदो आहे असांखे मन सां जेको सुठो लॻे उहो ई डांस कयो वेंदो आहे डांस जा घणा ई नमूना थींदा आहिनि डांस सीधे तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां बि कई वेंदी आहे डांस में घणे ई सुठा सुठा अञा डांस जा बि स्टेप ईंदा आहिनि जेके असां खे कया वेंदा आहिनि डांस जे लाइ असां खे बारी बारी टिपा न ॾियणु खपनि उन सां असां खे साह में ॾाढी तक़लीफ थींदी आह ऐं असां खे का चोट बि पहुची सघे थी जेका असांखे शरीर लाइ ॾाढी नुक़सानदायक थी सघे थी इन करे असांखे सिधा सिधा डांस करणु खपनि